مجھے لکھنے کا شوق ہے کیوں کہ میں بچپن سے ہی رائٹنگ میں بہت ہی اچھا تھا مجھے رائٹنگ کرنا بہت ہی اچھا لگتا ہے جیسے کہ لکھنا اور میں چیزوں کے بارے میں سوچ سمجھ کر ہی لکھتا ہوں میں پہلے تو ان کے بارے میں تھوڑا ریسرچ کرتا ہوں کہ یہ کیا ہے کیا نہیں اور میں زیادہ تر ریئل لائف کے اوپر بیسڈ چیز ہی لکھا کرتا ہوں مجھے لکھنا اچھا لگتا ہے میں زیادہ تر اکیلا رہنا پسند کرتا ہوں تو میں وہیں پہ سے نیچر کو دیکھ کر نوٹس کر کے اپنے پنوں پر اتار لیتا ہوں کیوں کہ مجھے یہ چیز اچھا لگتا ہے مجھے بچپن سے ہی شوق تھا لکھنے کا اور میرے بچپن سے ہی بہت ہی اچھے نمبر آیا کرتے تھے لکھنے کے اوپر اور کیا کہتے ہیں میں ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ میں اپنی ایک کہانی بناؤں اور اب میری کہا میں نے اپنی کہانی بنائی بھی اور میں نے اسے اخبار میں بھی ڈالا اور یہ میری آگے چل کے سکسیزفل ہو گئی لکھنے کے اوپر کیا اب میرا کریئر ہی بہت ہی اچھا ہے اور میں جہاں تک ہے اور بھی آگے چل کے لکھنے کے اوپر بہت ہی زیادہ ترقی کروں گا یہ میرے شوق نے میری زندگی پوری بدل دی ہے لکھنے کے اوپر